आस्सा नोंथाङा रायन' रिजर्टनि मालिक ना आत्सा ओमफ्राय आं माने माबानि नालाय वेस्ट बेंगलनिसो नालाय आं नोंसोरनि ओरै एलेकायावहाय बेरायहैनो सान्दोंमोन ओमफ्राय दा नोंसोरनि जायगायावहाय मा मा बेरायग्रा जायगा दंथाय बेखौ एसे मोजाङै खिन्थाहरनो हागोन नामा

औ औ

दा बे गौरां पार्कआवहाय बेसेबां फिस लागोन सरलपाराफोराव बेसेबां फिस लायो टेन थावजेन ना ओमफ्राय नोंसोरनि रिजर्टनिफ्राय बे दिस्टेन्सआ बेसेबां गोजान गोजान जागोन गारि घराफोरनि सुबिदा लामाफोरा मा माबायदि मोजां ना गाज्रि

आत्सा

आत्सा दे दे होम्बा जों थांनानै नायहैनोसै उनावहाय अ' थेंक्यु अ अ अके थेंक्यु